सारें कोला पैह्लैं में तोआनूं सनाना चाह्नी आं कि मिगी सारें कोला प्यारे पुल्लें दे बीह्टे केह्ड़े लगदे नै मिगी गुट्टे दे फुल्ल दे बूह्टे बड़े शैल लगदे नै उ'नें गी लाएदा होऐ उं'दे कन्नै घर बड़ा शैल लगदा ऐ उं'दी जेह्ड़ी शाईन होंदी ओह् बड़ी गै शैल लगदी ऐ उ'नें गी दिक्खियै मन खुश होई जंदा ऐ फिर गुलाब दे बूह्टे जेह्ड़े होंदे उ'नें गी बी उगाना मिगी बड़ा पसंद ऐ मतलब कि जे उ'नें गी घर लाए दा होऐ उं'दे कन्नै घर दी बड़ी जादा टौह्र लगदी ऐ उं'दै कन्नै घर दी सुंगरता बधदी ऐ कन्नै इ'यां बी फुल्ल जेह्ड़े लाने ओह् मिगी बड़े प्यारे लगदे नै मिगी फुल्ल बी बड़े प्यारे लगदे न होर उ'नें गी उगाना बी बड़ा प्यारा लगदा ऐ एह्दै कन्नै जेह्ड़ी घर दी ऐ शो शैल लगदी ऐ मेरी जेह्ड़ी स्हेली ऐ उ'नैं बी अपने घर इन्ने प्यारे प्यारे फुल्ल लाए दे हर इक बराअटी दे मतलब कि उन्न फुल्ल लाए दे ऐं उं'दै घर में जिसलै जन्नी मिगी इन्नी खुशी मिलदी ऐ मिगी बड़ा शैल लगदा उं'दा घर मतलब कि फुल्लैं कन्नै केह् ऐ घर दी टौह्र बनी जंदी में अपने घर गुलाब दे बूह्टे दा गुलाब दा बूह्टा लाए दा सूरजमुखी फुल्ल लाए दा फिर इक पर्पल कल्लर दा फुल्ल ऐ ओह् बी बड़ा प्यारे ऐ ओह् लाए दा पैह्लैं मिगी इन्ना जादा पसंद निं ही जिसलै में उं'दै घर गेई उ'नैं लाए दे मिगी बड़े प्यारे लग्गे फिर में बी अपने मनां च ठानी लेआ कि में बी अपने घर इ'यै जेह् फुल्ल लाने ऐं एह्दै कन्नै घर बड़ी जादा जेह्की टोह्र ऐ ओह् लगदी ऐ फिर दुई गल्ल आई गेई फ्रूटस दी फ्रूटस दे बूह्टे में अपने घर लाए दे अनार दा बूह्टा होइया अम्ब दा बूह्टा होइया सेव दा बूह्टा होइया पर ओह् गल्ल बक्खरी ऐ सेब दा बूह्टा इद्धर मीनस कि बूह्टा जेह्ड़ा ओह् सुक्की जन जंदा ऐ ओह् इद्धर बी लगदा ओह् जिद्धर ठंड बरखा बुरखा होऐ ठंडा इलाका होऐ उद्धर होंदा श्रीनगर आह्ली साईड़ पर में तां बी लाए दा ऐ मीनस कि बूह्टे लाना जेह्का मेरा शौंक ऐ मिगी बड़ा सैल लगदा बूह्टे लाना होर फ्रूटस फ्रूट दे बूह्टे लाना बड़ा फायदेमंद ऐ अगर बजारा तुस कोई बी फ्रूट लैओ ना ते ओह् केह् होंदा ओह् सानूं उ'नैं टीके टूके लाइयै देई दित्ते दा होंदा जेह्ड़ी घर दी चीज होंदी ऐ ओह् घर दी गै होंदी ऐ बाह्रों आह्ली चीज पर कोई जकीन निं होंदा ऐ अजकल्ल टीके टूके लाइयै दिंदे न ते में अपने घर सारे बूह्टे लाए दे मिगी बूह्टे लानें दा शौंक बी ऐ ओह् नेह् बूह्टे लगदे बी बड़े प्यारे अपनै घर जेह्ड़ा मर्जी फ्रूट होऐ इंसान जिसलै मन होऐ उसलै उस्सी तोआरियै खाई सकदा कन्नै ओह् ताज़ा ताज़ा फ्रूट होंदा नी ओह् सेह्त गी खराब लगदा नेईं किश ते ते में अपने घर बड़े सारे बूह्टे लाए दे न सारें कोला पैह्लें में थोआनूं सनाया भला इक अम्ब दा बूह्टा लाए दा ऐ होर ओह् मीनस कि जेह्ड़े अम्ब नी होंदे हैन तोते अम्ब ओह्दा बूह्टा लाए दा ऐ इन्ना मिट्ठा न ओह् मतलब कि अस केह् साढ़े मह्ल्ले दे बी उस्सी खंदे न सारें उस अम्ब दी बड़ी इक्खी रक्खी दी होंदी साढ़े घर सारें आइयै उस्सी चक्खना गै होंदा फिर होर गल्ल करां में बैजिटेबल्स बैजिटेवल्स लाना मिगी बड़ी गै जादा फुल्लें कोला फ्रूटस कोला जादा पसंद ऐ मिगी बैजिटेवल्स उगाना अपने घर में भिंडियें दे बूह्टे बी लाऐ दे न होर मरचें दे बूह्टे बी लाए दे न होर पट्ठे दे बूह्टे लाए द न मतलब कि हर इक सब्जी जेह्ड़ी ऐ ओह् असें लाई दी ऐ ते सानूं लाना बी बड़ा पसंद ऐ साढ़े घर च सानूं सारें गी लाना बड़े पसंद ऐ बैजिटेवल्स जेह्ड़े मेरे चाचे पैह्लें ओह् निं लांदे हे जदूआं दे अस लाने ना उ'नें बी सानूं दिक्खियै लाए इस बारी बी उं'दा बड़ी सब्जी होई साढ़े कोला जादा सब्जी उं'दै होई जगह शैल होनी चाहिदी सब्जी लाने आह्ली हैल शैल करियै खलारना शैल करियै गुड्डना चाहिदा जेह्दै कारण कि शैल सब्जी होऐ एह् थोह्ड़ी न भला बेकार जगह होऐ उत्थै लाई ओड़ी उत्थै छोड़ी होंदी सब्जी लानें गी बी

उ'नें गी जिन्ना तुस खाध देगे जिन्ना पानी देगे उन्ना गै शैल बूह्टा होना तुआढ़ा एह् थोड़ी न लाया ते बस फिर उसी दिक्खना निं है गै उस्सी शैल करियै गुड्डना पानी देना सवेरै शामीं देना एह् निं भला दपैह्री धुप्पा गै देई ओड़ना ओह्दै कारण केह् होंदा ऐ बूह्टा सुक्की जन जंदा ऐ ते केह् आखदे सानूं मीनस कि फ्रूट जेह्ड़ा ऐ ओह् अपने घर गै बूह्टे लाने चाहिदे ते फलावर दे बूह्टे लाने चाहिदे एह्दे सानूं फायदे बड़े ऐ फुल्ल लाने दे बड़े जादा फायदे न फैदा नोहाड़ा केह् ऐ सारें कोला पैह्लें अस इ'नें गी बेची सकने बेची सकने हून दिक्खो मन्दर फुल्ल मन्दर जाना होऐ फुल्ल चाहिदे उत्थै चढ़ानें गी हार पोआने गी अगर कोई मीनस कि कोई कीर्तन कुर्तन उद्धर कोई शास्त्री होर बगैरा आन ते उ'नें गी बी हार पोआना चाहिदा फुल्ल दा मीनस कि बड़ी कीमत ऐ फुल्ल सानूं उगाना चाहिदा एह्दे कन्नै साढ़ी ओह् पैसे बी कमाई सकने अस उं'दे कन्नै जरूरी थोड़े न कि एह्दे कन्नै घर दी शोभा बधी सकदी एह्दे कन्नै अस पैसे बी कमाई सकने न पैसे कमाई सकने न ते इ'नें गी बेची बी सकने न अस इद्धर ते चलो होई जंदे जम्मू आह्ली साईड़ जाना कुदै बाह्र आह्ली साईड़ जाना होऐ ते उद्धर केह् होंदा कि लोकें दे जगह जेह्ड़ियां बड़ियां घट्ट होंदियां न उं'दा केह् उं'दा कच्चा कुछ निं होंदा अस ग्राएं दे लोग ऐ साढ़े इत्थै मीनस कि सब्जी लाने दी बी जगह होंदी फुल्ल लानें दा बैजिटेवल्स लाने दी बी मीनस कि जेह्ड़ी जगह होंदी ऐ ते जेह्ड़े शैह्र चली जाना होऐ मीनस कि उद्धर कच्ची जगह कोई निं होंदी है गै ते उद्धर लेई जाने होऐ फुल्ल ते बड़े जादा फुल्ल बिकी जंदे न मेरे जेह्ड़े चाचू ऐ ओह् केह् करदे उ'नैं इक खेत्तर लाए दा ऐ खेत्तर लाए दा ते उ'नैं पैह्लें ओह् बड़े जादा गरीब होंदे हे हून ओह् एह् कम्म करन लगे न अदूआं दे ओह् इन्ने जादा अमीर होई गेदे न मीनस कि एह्दे कन्नै शैल प्राफिट होंदा ऐ ते इस करियै सानूं जादा कोला जादा फुल्ल लाने चाहिदे एह्दे कन्नै सानूं बड़ा जादा फायदा होंदा ऐ फ्रूटस दे बूह्टे फ्रूट बी अस केह् करने बेची सकने इ'नें गी बेची सकने इं'दे कन्नै सानूं बड़ा जादा लाभ होंदा ऐ एह्दे कन्नै बी सानूं एह्दे कन्नै बी अस पैसे कमाई सकने इ'नें बेचियै फ्रूट गी फिर ओह् बैजिटेवल्स बैजिटेवल्स बी अस इ'नें गी केह् करी सकने बेची सकने एह्दे कन्नै बी सानूं बड़ा जादा फायदा ऐ मीनस कि कुदै बी तुस केह् करो इक दो तिन्न चार सब्जियां तुस रहाओ ते इ'नेंगी तुस बेची सकने बेचियै ते अपना खर्चा पानी कड्डी सकने इं'दे कन्नै बी सानूं बड़ा जादा फायदा ऐ जेह्ड़ी घर दा सब्जी होंदी ओह् घर दी गै होंदी ऐ बाह्र आह्ली सब्जी पर कोई जकीन निं होंदा ऐ गै ओह् इ'यां बी खराब लगदी घरे दे सब्जी उस्सै बेल्लै बनाओ खाओ ते दिक्खो किन्नी सोआद लग्गग जेह्ड़ी बाह्रा दी सब्जी लेइयै बनागे जिन्ना मर्जी नोहाड़े च लून मर्चां तेल जिन्ना मर्जी पाओ पर ओह् इन्नी टेस्ट निं होनी ऐ जिन्नी तुस उस्सै बेल्लै ताज़ी ताज़ी सब्जी पुट्टियै ते बनागे इस करियै सानूं जादा कोला जादा सब्जी सब्जी दे बूह्टे केह् आखदे फुल्लें दे बूह्टे मरूद दे बूह्टे अनार दे बूह्टे केलें दे बूह्टे लाने चाहिदे हाली किन्ने चार पंज दिन गै होए ऐं ते मेरे चाचू नै केह् कीता ओह्दे केले दे बूह्टे लाए दा हा ते उं'दे खेत्तर उं'दा थम्म गेआ पेई पेइया ते फिर उ'नें केह् कीता उस्सी थम्म गी सुट्टी ओड़ेआ केले लेआंदे उं'दे चा पकाए ते ओह् केले इन्ने जादा मिट्ठे इन्ने जादा टेस्ट जेह्ड़े बज़ार आह्ले केले ऐ ते उ'नें गी बी दिक्खेओ ते इ'नें बी दिक्खेओ इन्ने सोआद केले न कोई स्हाब निं ऐ ते इस करियै में आखनी भला जेह्ड़ी घरा दी सब्जी होंदी घरा दी फ्रूट होंदा घरा दे फुल्ल होंदे ओह् बड़े स्हेई होंदे एह्दे कन्नै सानूं फायदे बी बड़े होंदे न इ'नें गी अस बेची बी सकने न आपूं बी खाई सकने ते अपना जेह्ड़ा माड़ा मुट्टा स्रकल ऐ ओह् बी चलाई सकने इस करियै बूह्टे लाना साढ़े आस्तै बड़ा गै जरूरी ऐ ते सानूं मते कोला मते बूह्टे लाने चाहिदे